हमसब मिथिलाके रहऽवला छी आओर मिथिलाञ्चल हमर सबके बहुत सुन्दर अछि हमसब मिथिलाके राजा जनक जी के समयसँ सुनै छियनि आओर प्रभु श्री राम सेहो मिथिलामे आयल छथि माता जानकी मिथिलेके रहथि प्रभु श्रीरामसँ बिवाह सेहो माता जानकीके भेलनि आओर हमरा सबके आनन्द अइ पूरा जेकि हमसब मिथिलाके वासी छी आओर खुशहालके जिन्दगी जीबै छी जेना जीबै छी आओर बहुत आनन्दके नगरी अइ बहुत सुन्दर नगरी अइ आओर हमरा सबके